ہیلو ٹیکسی ڈرائیور بول رہے ہو میں تازب ارم پہاڑ پورہ سے بول رہی ہوں میں نے پہلے بھی ٹیکسی بک کر دیا تھا آج پہنچنا تھا لیکن ابھی تک پہنچا نہیں ہے ابھی یہاں مجھے دیر ہو رہی ہے جانا ہے لے اعظم گڑھ مجھے جانا ہے شبلی کالج لیکن ابھی تک پہنچا نہیں ہے میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے اور کیا کروں میں اب آپ ہی کوئی حل نکالئے میرا امتحان بھی چھوٹ جائے گا مجھے مشکل ہو جائے گی اور آپ لوگ ایسے ہی کریں گے تو آئندہ کے لئے کیسے بک کیا جائے گا ابھی پرسوں لولو مال لکھنؤ کے لئے بھی جانا ہے جلدی بتائیے میں کیا کروں میں انتظار کر رہی ہوں